जेल्लै अस बूह्टे लान्ने होन्नें गार्डनिंग करने होन्नें ते सारें कोला पैह्लें अस पैह्लें जमीन गी शैल मिट्टी लै पै सारें कोला पैह्लें अस केह् करने होन्नें पैह्लें बजार जन्ने होन्नें फिर अस गमले लेआन्ने होन्नें मतलब कि गमले बी शैल होने चाहिदे जेह्ड़े खराब नेईं होन मतलब कि इ'यां जैदा चिर जां पानी च रक्खने जां मिट्टी पाइयै इ'यां पड़ी जंदे मतलब कि खराब होई जंदे उं'दी लास्टिक पलास्टिक होंदी जेह्ड़ी मतलब खराब होई जंदी मतलब कि शैल बधिया पलास्टिक होनी चाहिदी जि'यां पैह्लें फ्हिरी असें गमले खरीदने शैल फिर फिरी असें गमले खरीदियै असें मतलब कि बजारां अस्सी रपेऽ दा नब्बै रपेऽ दा जिन्ने दा आग सौ डेढ सौ रपेऽ दा फिर असें घर लेआनी फिर असें शैल मिट्टी लैनी जेह्ड़ा मतलब कि शैल होऐ खराब निं होऐ जि'यां मतलब कि कदूं ओह्दे च खाद पानी मतलब कि शैल साफ मिट्टी लेइयै गमले बिच्च पाइयै गमले बिच्च पाइयै फिर गमले बिच्च पानी पाना फिर ओह्दे पैह्लें सारें कोला पैह्लें केह् करदे बगीचा लाने बास्तै बाग लाने बास्तै ओह्दे च बीऽ लांदे फिर बीऽ दी पनीरी होंदी कुछ बी बूह्टे बूह्टे फिर जिसलै बूह्टे उगदे फ्हिर अस बजारा खरीदने अगर घर बी लाई सकनें बजारा असें बूह्टे लेआने फ्हिरी असें लाने फिर छत्त पर लाने कन्नै शोऽ बधदी बगीचे लाने बिच्च जिसलै अस बूह्टे लान्ने होन्नें बूह्टे लाने कोला पैह्लें सानूं केह् करना बूह्टें दी मतलब कि केयर बी करनी फुल्ल केयर करनी पौंदी उं'दी संभाल रक्खनी जि'यां मतलब कि बच्चे दी संभाल करदे इ'यां पूरी बूह्टे दी संभाल करदे उस्सी मतलब कि पूरा टाइम टू टाइम उस्सी पानी देना ओह्दी ओह्दे ध्यान रक्खना उस्सी मतलब कि उस्सी पानी बी देना उस्सी गोड्डी बी करनी मतलब कि टाइम टू टाइम ओह्दी उस्सी मतलब कि उस्सी घाऽ गी साफ सफाई रक्खनी चाहिदी बगीचे लाग्गै बगीचे बिच्च कुछ गंद बी निं पौन देना साफ बगीचे दे बिच्च साफ रौह्ना चाहिदा मतलब कि असें उस्सी जेह्ड़ा घाऽ होंदा बिच्च ओह्दी पूरी अस सफाई रक्खने घाऽ घूह् पुट्टी ओड़ना बिच्चा मतलब कि जि'यां उस्सी गोड्डी बी दिंदे रौह्ना बार बार जि'यां इस्सी राही ओड़ना ते उस्सी छड्डी ओड़ना होऐ फिर कोई फायदा निं होंदा ओह्दा इ'यां उस्सी ओह्दी पूरी केयर करनी होऐ सवेरै शामीं पैह्लें सवेरै लोग केह् करदे सवेरे जेह्ड़ा पानी दित्ता पूरे दिन ओह्दी ठंडी रौंह्दी जमीना बिच्च फिर बूह्टा खराब निं होंदा कलमांदा निं जि'यां असी फिरियै उस्सी अस लैन्नें फिरी ओह् पूरी पैह्लें बीऽ राह्ने पौंदा फिर ओह्दा बूह्टा जिल्लै उगदा ओह् बड्डा होना बूह्टा फिरी ते फिर इ'यां बूह्टा जिल्लै बड्डा होई जाग निं फिर असें उस्सी फिर फिरी ओह्दी पनीरी जिसलै राहियै फिर अस बजार दिन्नें फिर लोग लेई जंदे अपने घर अस लांदे बूह्टे दी पनीरी बगैरा फिरी उस्सी लाना अपने घर फिरी सारे लोग बजारा लैंदे होर बी किश शैह्रें च जिं'दे लोकें दे ज'गा नेईं होंदी इ'यां मतलब कि शैह्रें च लोक होइयै उं'दी अपनी ज'गा निं होंदी फिर उ'नें बूह्टे केह् करने फिर उ'नें बूह्टे बजारा गै लैने पौंदे क्योंकि उं'दे घर अपने घर ज'गा निं लाने गी पनीरी उ'नें कु'त्थै लानी ओह् बजारा लेआंदे अस गै लोक जेह्ड़ा मेह्नत करियै घर ज'गा च साढ़े घरा दियां ग्रां च ज 'गाहोंदी ते फिरी अस ज'गा साढ़े गै ज'गा होंदी फिर अस लाइयै ते पनीरी अस बजार बेचने होन्नें बजार दिन्ने होन्नें अस पनीरी कि ओह् बेची लैंदे कि साढ़े कम्म आई जंदी साढ़ा ते अपना कारोबार होई जंदा उं'दा बी अपना होई जंदा जि'यां मतलब कि असें पनीरी बेची मतलब कि भी उ'ऐ बेची सकदे जेह्ड़े मतलब कि बूह्टे दी केयर करै अगर केयर गै निं करगे अस ते ना उस्सी पानी देगे ना ओह्दी साफ सफाई करगे ना मतलब कि अस गोड्डी बगैरा करगे फिर केह् फायदा साढ़ा ओह् करने दा कि मतलब फ्हिरी रैह्न दित्ता अगर उस्सी अस ओह्दी केयर करगे ओह्दी साफ सफाई करगे पूरा मतलब कि जि'यां जे मतलब मतलब कि असें रहाी ओड़ी ते मतलब कि ना उस्सी दिक्खेआ निं उस्सी पानी गै निं देना उस्सी नेंई उस्सी गोड्डी देनी फिर बूह्टे ओह् सड़ी जाने कलमाई जाने फिर ओह् कोई कम्म दे निं रौंह्दे एह्दे बाद च अगर होई सकै ते उस्सी फुल्ल ओह्दी पूरी केयर करगे उस्सी सवेरै उट्ठियै पानी देगे फ्हिर उस्सी मतलब कि बिल्कुल साफ सफाई रखगे उस्सी गंद निं गंद निं पौन देना मतलब कि ओह्दे बिच्च बगीचे बिच्च फ्हिरी गै मतलब कि शैल होंदे ते जे अस घर बी राही ओड़चे अस केईं बारी गमले च बूह्टा लाई ओड़ने अस फ्हिर अस उस्सी ओह् कोठे पर रौह्ना ते धुप्पा रौह्ना उस्सी मतलब कि नेईं उस्सी पानी देना ना उस्सी देख भाल करनी जे ओह्दे बिच्च गंद उग्गी जाऽ ते गंद गै उग्गी जाऽ फ्ही केह् फायदा ओह् लाने दा बी अगर ओह्दी असें उस्सी आखो पानी बी निं दित्ता नेईं ओह्दी केयर गै निं कीती ते फ्ही लाने दा कोई फायदा गै निं होएआ फ्हिर जे केयर होऐ ते फिरी गै फ्हिरी गै ओह् बूह्टा बधना निं फिर गै उस्सी फुल्ल लग्गने फिर इ'यां गार्डनिंग बास्तै उस्सी मतलब कि पूरा साफ सफाई करनी जरूरी होंदी जि'यां मतलब कि नर्सरी ऐ जि'यां होई गेई ओह्दे बिच्च इन्ने बूह्टे साफ कि'यां रौंह्दे कि'यां रौंह्दे इ'यां तांइयैं दे रौंह्दे ऐ बूह्टे मतलब कि शैल हून जि'यां मतलब कि हून इद्धर साढ़े गै लाग्गै दिखगै असें मतलब कि अपने घर खेतर लाग्गै न लाई दी स सब्जी गै लाई दी होंदी मतलब कि असें अपने घर अगर उसदी अस केयर करगे ते तांइयैं उस्सी लगदे ऐ इ'यां ते मतलब कि इ'यां ते ओह् खराब होई जंदी ऐ पूरी गा ज'गा जेह्ड़ी ओह् अगर नेईं राही दी होग ते सब्जी जिल्लै मता बड़ा घाऽ होई जंदा बिच्च ते अस नेईं गै उस्सी साफ सफाई करगे पुटगे ते ओह् जेह्ड़ा घाऽ ऐ ओह् बड्डा बड्डा होई जाना जेह्ड़े साढ़े बूह्टे ऐ पनीरी ऐ ओह् निक्की निक्की गै रौह्नी ते ओह् खराब होई जानी फ्हिरी ते ओह् जिल्लै ओह् खराब होई गेई ते साढ़ा केह् फायदा ओह्दी मतलब कि इन्ना ओह् करने दा साढ़ी मेह्नत करने दा जे खराब होई ते ना सानूं कोई मनाफा होना ना कोई पैसा थ्होना ना कुछ अग्गें जाइयै बूह्टा बधग लगग ते बिकना ओह् जे सड़ी गै गेआ ते केह् फायदा राह्ने दा बी हून मतलब कि गार्डनिंग ते इ'यै मतलब ऐ कि शैल बूह्टें दी शैल केयर करनी बूह्टे शैल साफ रक्खने ते बूह्टें गी मतलब कि मतलब कि बगी अस जिल्लै लाना होऐ अस लोकें छत उप्पर लाए दे होंदे सवेरै भला शैल लग्गन दरोआजै इ'यां मतलब कि हून साढ़े फ्रंट होंदा जेह्ड़ा साढ़ा घर दा ओह्दे बिच्च बी असें लाए दे होंदे असें जि'यां बड्डे बड्डे बूह्टे चले दे असें ओह् बी लाए लाए दे होंदे मतलब कि शो बास्तै कि शैल लग्गन गमले बिच्च लाए दे होंदे उ'नें बी शैल मतलब कि उं'दी उ'नें गी उ उ'नें मतलब कि साफ करने पौंदा उ'नें उ'नेंगी पानी देने पौंदा ते उं'दी बी पूरी फुल्ल केयर करने पौंदी ते उ'नें गी मतलब कि जिल्लै जादा बड्डे बड्डे होई जान उ'नें गी कटाने बी पौंदा उ'नें गी सद्दियै ते इ'यां ता मतलब कि फ्हिरी गै मतलब कि ओह्दा फायदा जे उस्सी साफ सफाई साफ सुथरा रखगे अस पूरी ओह्दी केयर करगे जि'यां जि'यां मतलब कि हून असें बुहे अग्गें बूह्टे लाए दे अग्गें जेह्ड़ा लोकें दिक्खो पर पूरी अपनी ज'गा रक्खी दी होंदी पर उं'दा अजकल्ल लोकें पार्क पार्किंग बगैरा बनाई दी होंदी ओह्दे बिच्च लोकें बूह्टे बगैरा लगाए लाए दे होंदे मतलब कि पूरे उस्सी करने शो बास्तै क्योंकि ओह्दे कन्नै बूह्टे शैल लगदे अगर असें अपने घर बिच्च अपनी इ'यां गेट लाए दा होंदा जित्थै उत्थै बी ओह्दे पर रक्खे दे होङन ते शैल ओह्दी बड़ी इ'यां टौह्र बगैरा लभदी कि शैल लग्गे दे बूह्टे बूह्टें कन्नै गै फुल्लें कन्नै गै घर शैल लभदे तांइयैं लोकें गमलें बिच्च फुल्ल लाए दे होंदे सत्त रंगी फुल्ल लाए दे ओह्दी पूरी केयर करनी पौंदी मतलब कि इक बूह्टा बी कोई औंदा पंजाह् पंजाह् सौ जां डेढ सौ रपेऽ दा केह् शैल बूह्टे अगर इन्ने बूह्टे इ'यां शैल करियै असें ओह्दी केयर निं करगे ओह्दा पूरा ध्यान गै निं रखगे ते फिर साढ़ा केह् फायदा लाने दा बूह्टे गी मतलब कि असें मतलब कि मतलब कि असें बूह्टा लाई लेआ उस्सी मतलब कि असें पानी निं दित्ता रेह् मतलब कि लापरवाही कीती जे सवेरै उट्ठियै आलसी होई गे अस ओह्दे मतलब कि गंद पेदा रौह्ना ओह्दे च गंद पेदा रेह् दा ज'गा बिच्च ते गंद गै र'वै पेदा जे उस्सी मतलब कि पानी गै नेईं दित्ता सवेरै उट्ठियै घाऽ उग्गदा रेहा घाऽ उग्गी गेआ बिच्च ते फ्हिरी ओह् ओह् केह् फायदा लाने दा ओह् ते जेह्ड़ियां उंदियां जढ़ां ओह् खराब होई जानियां सड़ी जानियां ते फिर एह् साढ़ा केह् फायदा जे उस्सी गोड्डी बी नेईं करगे अस ओह्दा कोई फायदा निं असें पूरी केयर करनी अगर असें गमले बिच्च फुल्ल लाए दे अपने सवेरै उट्ठियै न्हेरै नै उस्सी पानी देना बूह्टे गी ते मतलब कि एह्दा पूरा ध्यान रक्खना बूह्टे गी पानी असें गमले च फुल्ल लाए ते गमला बी इक सीमैंट दा बी होंदा सीमैंट दा बी लेई सकनें जेह्ड़ा शैल होऐ गमला अस सीमैंट दा बी लेई सकनें पर जरा शैल होऐ ते ओह्दे बिच्च मतलब कि बूह्टे खराब ना होन भला साढ़ा जेह्ड़ा असें बूह्टा लाए दा होऐ मतलब कि ओह् खराब नेईं होऐ इ'यां गै सानूं पूरा बूह्टा लैना चाहिदा सानूं बूह्टा खराब नेईं होऐ ते अस मतलब कि पूरी फुल्ल केयर करनी चाहिदी इ'यै गार्डन बास्तै एह् बड़ा जादा जरूरी ऐ होर होर अस सारें कोला पैह्लें असें बीऽ ते मतलब कि मिट्टी बी शैल होनी चाहिदी केईं मिट्टियां इ'यां खराब होंदियां मतलब कि इ'यां शैल ज'गा दा मिट्ठी लैनी क्योंकि जि'यां सिनक होंदी मिट्टी बिच्च लग्गी दी अगर ओह् मिट्टी अगर मिट्टी गै खराब होग ते साढ़ा बूह्टा किन्नी ग्रोथ करना केईं मिट्टी बी लुढ़ें आह्ली होंदी इस कारण केईं बारी क्यारी बिच्च मिट्टी होंदी जेह्ड़ी साढ़ी अस क्यारियां घर फुल्लें आह्लियां बनाई दियां होंदियां ओह्दे च मिट्टी होंदी ओह् खराब होंदी ते ओह्दे च लुढ़े होई गेदे होंदे केईं बारी जैदा पानी बी निं सु'ट्टना बूह्टे हां एह् बी गल्ल ऐ जैदा पानी बी निं सु'ट्टना आहो जैदा अस जैदा पानी बी सु'टगे निं तां बी बूह्टा मतलब कि इ'यां खराब होई जाना जैदा पानी सु'ट्टने कन्नै बी ते जैदा पानी जैदा पानी सु'ट्टने कन्नै बी बूह्टा ऐ जेह्ड़ा ओह् ओह् जैदा पानी सु'ट्टने कन्नै बी बूह्टा खराब होई जंदा ऐ बूह्टा खराब होई जंदा ते जैदा पानी बी निं देना हून अस जैदा पानी देई ओड़ने आं भाई बूह्टा शैल होई जाग जैदा बी निं देना थोह्ड़ा देना पानी बी उस्सी ते फ्हिरी उस्सी मतलब कि धुप्प बी सन दी लाइट बी पूरी चाहिदी होंदी सूरज दी लोऽ बी उस्सी पूरी चाहिदी होंदी हून अस अन्दर बाड़ियै बूह्टा लाई ओड़गे ते ओह् ओह् निं लग्गना एह् जेह्ड़े फुल्ल ना एह् अन्दर निं लगदे एह् बाह्र गै लगदे छत उप्पर गै लगदी इं'दी टौह्र शैल लगदा अगर कोई दूरा बी दिक्खै दै तां बी लग्गै शैल भला शैल लग्गा दे बूह्टे भला गार्डनिंग गै करनी गी पूरी ठीक ऐ भला एह् ते असें पूरा इ'यां इ'यां ध्यान रक्खना चाहिदा पूरी ओह्दी देखभाल करनी चाहिदी ते असें मिट्टी बी ओह् शैल गै होनी चाहिदी जां बिच्च जे मतलब कि जादा जल्दी नेईं होऐ ते बिच्च खाद बी जरूरी ऐ पाना खाद पाना बी बिच्च जरूरी ऐ की के खाद कन्नै बूह्टा शैल होंदा ओह्दियां जढ़ां शैल होंदियां जल्दी ग्रोथ करदा बूह्टा ते जिन्नी अस जैदा कोई बी चीज दी केयर करगे अपनी आप दी केयर करगे साढ़ा शरीर तंदरुस्त शरीर शैल रौंह्दा निं तंदरुस्त इ'यां अस बूह्टे दी इ'यां गै बूह्टा बी पूरा साढ़े आह्ला लेखा गै होंदा उस्सी बी टाइम टू टाइम पानी चाहिदी होंदी जेह्ड़ी ओह्दी खाद होंदी निं ओह्दा मतलब इ'यै होंदा कि ओह्दी ओह्दी ओह् रुट्टी होंदी अगर उस्सी उस्सी टाइम टू टाइम खाद मिलदी रौह्ग पूरी शैल ते मतलब कि उ'न्न बी शैल शैल गै रौह्ना उस्सी टाइम टू टाइम पानी मिलदा रौह्ग जि जिल्लै उस्सी जरूरत होंदी ते मतलब कि उ'न्नै शैल गै होना बूह्टे ने अगर अस उस्सी ओह्दी पूरी केयर नेईं करगे मतलब जि'यां बं अपने आप दी केयर नेईं करचै ते मतलब कि अस केह् करनें बमार पेई जन्नें अस अपने खाने पीने दा ध्यान निं रखगे अस बमार पेई जन्ने पता लोक केह् करदे ओह् खाने पीने दा ध्यान निं रखदे जां बमार होई जंदे ओह् एह्दे कन्नै गै होंदे अगर अस पूरा अपने आप दा ध्यान रखगे जां इ'यां रखगे अगर बूह्टे दी पूरी फुल्ल केयर कीती जाऽ ते कैंह् निं बूह्टा बूह्टे गार्डनिंग फ्हिरी गै शैल लगदी बूह्टा फ्हिरी गै बधदा इ'यां एह्दा कोई मतलब नि होंदा बूह्टे दा पूरा ध्यान गार अगर फ्हिरी अस बूह्टे लेइयै अस लान्नें ते जिल्लै उस्सी फुल्ल लगदा पैह्लें केह् होंदा पैह्लें जिल्लै असें बूह्टा लाए दा होंदा निं पैह्लें बूह्टा निक्का हारा होंदा मतलब कि ओह्दा निक्का हारा पैह्लें पैह्लें ते ओह्दे लुंग्गर निकलदे जि'यां मतलब कि आखदे फ्हिर ओह् निकलना फ्हिर ओह्दे सैल्ले सैल्ले माड़े माड़े पत्तर निकलन लगदे फ्हिर फ्हिरी गै ओह्दै बाद फिर ओह्दा निक्का हारा डो डोडू बनदा मतलब कि जेह्दे बिच्चा फुल्ल निकलना होंदा पैह्लें नशान बनदा डोडू बनदा मासा हारा फ्हिरी कोई थोह्ड़े दिन होंदे थोह्ड़े थोह्ड़े दिन जि'यां अग्गें बधदे जंदे जिल्लै मते दिन होई जंदे जि'यां थोह्ड़े दिन होर होई जान ते फिर ओह्दा फुल्ल बनदा फ्हिर थोह्ड़ा पैह्लें जैदा निं खिलदा पैह्लें इ'यां थोह्ड़ा हारा खिलदा ओह् मतलब कि सानूं लगदा कि शैल लगदा साढ़ी मेह्नत कम्म ला'रदी सानूं शैल लगदा कि किन्ना सोह्ना इ'यां मतलब कि शैल लगदा फ्हिर लै अज्ज हून उ'न्न होई जाना फिर अस जिल्लै ओह् थोह्ड़ा हारा निक्का हारा होंदा निं फिर ओह् जिल्लै ओह्दा निक्का हारा होंदा ते फिर अस दिक्खने भला लै हून निक्का हारा थोह्ड़े दिन जिल्लै पौंदे ओह् थोह्ड़ा हारा बड्डा होई जंदा बचारा थोह्ड़ा थोह्ड़ा हारा बड्डा होई जंदा फिर ओह् जिल्लै ते शैल लगदा अगर जे सारे फुल्ल इक्कै जेह् लग्गी दे होन ते किन्ना सोह्ना ते पूरी जिल्लै अस लाइन बाई लाइन लान्नें अपने जंगले उप्पर जां एह् जि'यां बंगले पिच्छूं गै बनाए दा होंदा जि'यां घरा दे गेट दे ओह्दे उप्पर फ्हिर अस लान्ने होन्नें निं फ्हिर ओह् इन्ना सोह्ने लगदे शैल इ'यां फोटो खिच्चनें ते शैल औंदी एह्दे कन्नै गार्डनिंग कन्नै साढ़ा घर इ'यां टौह्र लभदी होर इ'यां शैल लगदी इ'यां इ'यै होंदी होर एह् गार्डनिंग करना इ'यां कि शैल करियै ध्यान रक्खना बूह्टें दा बूह्टे लाने ऐ पूरी मेह्नत करनी ते इ'यां गै मतलब कि लगदे ऐ एह् निं कि लाई ओड़ेआ ते नेईं लग्गै फुल्ल फल्ल मतलब कि पानी पूनी नेईं दित्ता समझो ओह् सड़ी सुड़ी गे ते केह् फायदा मतलब कि गार्डनिंग करने बास्तै ओह्दा पूरा फुल्लें दा पूरा ध्यान रक्खना होंदा अपनी सेह्त आह्ला लेखा ओह्दा बी ध्यान रक्खना टाइम टू टाइम उ'नें गी मतलब कि खाद देनी पानी देना उं'दी गोड्डी करनी उं'दी साफ सफाई रक्खनी पूरी उं'दी साफ सफाई पूरी होग ना ते ते मतलब कि उ'न्नै कदें खराब निं होना मतलब कि फ्हिरी उं'दी पूरी उं'दा पूरा ध्यान रक्खना गै साढ़ा कम्म ऐ ते तांइयैं फ्हिर गार्डनिंग शैल गै होनी भला फ्हिरी जे अस ओह्दा ध्यान गै निं रखगे ते फिर उस्सी थोह्ड़ी गार्डनिंग आखदे न इ'यां गै सानूं पूरा ध्यान रक्खना चाहिदा ते ओह्दा पूरा ख्याल करना चाहिदा